हॅलो हांव पुर्वा आर्य उलयतां हांव हावज ऑफ हैदराबादी बिर्यानीच्या ओनरा कडेन उलयतां हांवें सकाळी ऑर्डर दिल्ली एक चिकन क्रिस्पी केल्लें एक वॅज बिर्यानी केल्ली एक चिकन बिर्यानी केल्ली एक हावज स्पेशल बिर्यानी केल्ली चार बटर चिकनाचे आयट्म्स घेतिल्ले चार गार्लीक नान घेतिल्ले दोन चपाती आशिल्लो आनी चार सॉफ्ट ड्रिकांच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो तर आतां हांव म्हजी ऑर्डर कॅन्सल करपाक सोदतां कित्याक तर आमच्या कॉलेजीन एक इवेंट आशिल्लो आनी हांवें थंय किदें खाल्लें सो आतां म्हाका म्हजी ऑर्डर मातशी रेड्यूस करपाक जाय आशिल्ली सो दॅट की म्हाका ऑर्डर उणी मेळची म्हणून तितूंतले म्हाका चार गार्लीक नान केल्ले तितून फक्त म्हाका तीन जाय बटर चिकन केल्लो तो फूल कॅन्सल करपाक जाय वॅज बिर्यानी तिवूय फूल कॅन्सल करपाक जाय ताच्या जाग्यार म्हाका दोन एक्स्ट्रा सॉफ्ट ड्रिकांच्यो बाटल्यो जाय एक उदकाची बॉटल जाय आनी दोन चपात्यो केल्ल्यो तिवूय फूल कॅन्सल करपाक जाय आनी म्हाका म्हजो टोटल कितलो अमावंट आसा तो सांगात नाजाल्यार जितको अमावंट तुमी म्हाका पयलीं सांगिल्लो तो हांव तुमकां कॅश ऑन डिलीवरी करता जसो तुमचो मनीस येतलो